फाव पिकआपनि थावनि आरो ड्रप खालामनायनि थावनि दिन्थिना केब बुक खालाम थासारि नोंथाङा दोंसे खाथि लामा हान्थिनो गंसे केब एबा कार बुक खालामनो सानदों नोंथाङा ड्राइबार नङाबा सुबिदा होगिरि कम्पेनिखौ कल खालाम आरो नों बहा थांगोन साबसे मानसि पिकआपनि अक्ट आरो सम न'आ बहा बेफोरखौ फोरमायजोब